आदसा आङो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों ओ नोंनि मोनसे कास्ट सार्टिफिकेट नांगौ बे कास्ट सार्टिफिकेडखौ बानायनायावहाय मा मा डकुमेन्ट नांगौ आरो बिसिबां फैसा लायो आरो बेसेबां समय नांगोन बेखौबो आंनो खिथाहरोब्ला मोजां जागौमोन नामा

बे गावबुराफोरनि गावबुराफोरनि सार्टिफिकेटबो नांदेरबावगोन नामा औ आमफाय बेखौ मोननांगौब्ला फैसाबो होनांगोन नामा फिसफोर लायो नामा अफिसियेल खरस आमफाय आमफाय बेसे गोबावजों मोनगोन बेखौहाय बेखौहाय बेखौहाय जोङो थांनानै एफ्लाय खालामनांगौ ड'कुमेन्ट लानानै एफ्लाय खालामहैनांगौ आरखि जोङो आमफ्राय बेखौ अफिसा इसु खालामगोन उम ओमफ्राय अफिसा इसु खालामब्लाथ' जोङो जोंनो थांनांगोन थांनानै जोंनो मावहैनांगोन नामा थाबैनो जागोन

फनसास अफिस एफ्लाय खालामोब्लाथ' जों डाइरेक्ट डिसिआव थांनो नाङा जाबाय औ दे हामबाय थेंक इउ